गेलेनायाथ' आंनि लोगोफ्राबो अनेक गेलेबोदों खेला बिदिनो गासिबो खेला सिगांफ्रावथ' अनेक रोखोमनि जेनावबा खेलाफोरबो दंमोन नालाय ओमफ्राय काबादि खि माबा मा होनो खै रेदि इसकुलफ्रावबो जों रेदि गेलेदों ओमफ्राय बिदिनो गोजान गोजानावबो थांनानै लोगोफ्रा गेलेहैनाय मानाय बिदिखौ खिथायो आरो ना ओमफ्राय मा होनो आंनि लोगोफ्राबो मेरला खेला गेलेग्रा दं आरो दंनायालाय ओमफ्राय इसकलावबोथ' खेला गेलेग्राया इसकुलावबो खेला जायो ओमफ्राय इसकुलनि खेलायाबोथ' मोसानाय बादायलायनाय खेला आमफ्राय दावला सौलायनाय मारबल माबानाय अरखांलायनाय ओमफ्राय बिजियाव खुनदुं सोनाय बेबायदि गेलेनाय होयो आरो इसकलावबो आमफ्राय दानि गथफ्राथ' मबेलावनो थाबाय थायो मबेल गेम गेलेनाय लुदु गेलेनाय फाबजि गेलेनाय फ्रि फाइयार गेलेनाय बेबायदिनो थाबाय थायो आरो मबेलावनो दानि ओन्दैफ्रा दाथ' आरो आंबो खेला गेलेग्रा जानानै आंबो खेला गेलेगिरिनालाय ओंखायनो मोजां मोनो ओमफ्राय खेलायाव गेलेयावथ' बांद्राय लेखा फरायनाय जाखाया खेला गेलेग्राफ्रा ओंखायनो खेला गेलेनाननो मोजां मोनोमोन आरो